میرے پاس جو ہے پلسر ہے اور ایکٹیوا بھی ہے مجھے سب سے زیادہ اکٹیوا پہ آرام ملتا ہے اور چلانے میں بھی مجھے آرام ملتا ہے اور جو ہے میں اسی پہ سفر کرتا ہوں پلسر اگر کہیں دور جانا ہو یا کہیں جو ہے زیادہ دور جانا ہو تو میں اس سے سفر کرتا ہوں یا کسی کے ساتھ جاتا ہوں تو اس سے سفر کرتا ہوں تو مجھے آرام ملتا ہے